हमें हिंदी बोलने या लिखने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं हुई क्योंकि हम जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो हमारी भाषा ही हिंदी है हमारी जो राज्यभाषा और मातृभाषा हिंदी है इसलिए हिंदी भाषा पे हमें गौर है क्योंकि हम हमेशा से हिंदी में ही पढ़ाई करते आएँ हैं और उसके जो नोट्स होते हैं अपने हाँथ से लिख के तैयार करते है इसलिए ना ही हमको लिखने में हिंदी में कोई भी कठिनाई होती है और ना ही उसको याद करने में और ना ही उसको किसी में बोलने में और हिंदी भाषा में सबको समझाने में भी बहुत ही सरलता होती है क्योंकि ये एक सरल और एक अच्छे भाषा हैं जो मुख्य रूप से हम भारतीय जो अपने आम भाषा में हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं यह हमारी एक राज्य भाषा है